म्हज्या लायफांत सगळ्यांत उमेदीन गजाल म्हणल्यार म्हजी फ्रेंड्स सगळें लायफान जितके मुवमेंटस आसता तितके हांव म्हज्या फ्रेंडसां वांगडाच इंजोय करता म्हजे फ्रेंड्स म्हणल्यार म्हजें लायफ जितकें हांव घरान फेमिलीन जितकें इंजोयमँट करना तितके फ्रेंड्सा वांगडा इंजोयमेंट करीत आसता म्हजे फ्रेंड्सान फक्त मोजकीत फ्रेड्स आसता जांच्या वांगडा हांव इंजोयमँट करूंक शकतां आनी कितलेंय सॅड आसूं फ्रेंडसां वांगडा वचून हांव सामकें हॅप्पी जाल्लें आसता मणीस फ्रेड्स म्हणल्यार सामकी हॅपियस्ट मुवमेंटस ऑफ माय लायफ